कृषि हमारी एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से

दुनिया भर में सारे लोगों का भरण पोषण खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराती है आज की भावी पीढ़ी को कृषि जो है करना बहुत ही आवश्यक है कृषि कार्य कृषि करने से जो है बहुत सारे लाभ भी हैं और जो है कृषि एक ऐसी परंपरा है ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से इंसान अपने परिवार का भरण पोषण के साथ साथ जो है आर्थिक मदद भी कर सकता हैं कृषि जो है आने वाले पीढ़ी को करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि स्वच्छ भोजन सुंदर भोजन और जो है रासायनिक मुक्त भोजन अगर मिलेगी तो कृषि से ही मिल सकती है कृषि प्रधान देश है हमारा इसलिए हमको अपनी जो है कृषि को नहीं छोड़ना चाहिए हम आने वाली पीढ़ी को यही कहेंगे कि आप लोग कृषि अवश्य करें कृषि करने से जो है मनुष्य बहुत सुखी रह सकता है यदि आप कृषि नहीं करते हैं तो जो है आप बाजार से जितने भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें जो है कहीं न कहीं मिलावट वगैर जरूर होता है लेकिन आप जब कृषि करते हैं तो आपको निरोगित अन्न प्राप्त होते हैं आप जिन कंडीशन में चाहें उसमें जो है आपकी व्यवस्था को जो है तनिक भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कृषि जो है आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कृषि पर सरकार का भी बहुत फोकस है इसलिए जो है कृषि अपनाएं कृषि जो है कृषि में बहुत सारी दलहन तिलहन चावल गेहूँ ज्वार बाजरा मक्का सब कुछ जो है आप पैदा कर सकते हैं इसलिए जो है आप कृषि को हमेशा ध्यान में रखें सब्जी से लेकर के दाल से लेकर के तिलहन से लेकर के दलहन तक की व्यवस्था जो है कृषि में ही उपलब्ध है अगर एक किसान है तो किसान को कृषि तो करना आवश्यक बहुत ही आवश्यक है यदि आप कृषि नहीं करेंगे तो फिर कोई आपके किसान होने का मतलब नहीं है क्योंकि जो है जो हमारे पीढ़ी है आनेवाली उनको हमारी परंपरा के हिसाब से पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कृषि भी आवश्यक है कृषि करने से जो है समाज में भी अच्छा सन्देश जाता है उसके साथ साथ जो है अपनी जो भूमि है भूमि को हमेशा जो है अच्छे से हरे भरे बनाए रखेंगे क्योंकि जो है उसमें सब्जी से लेकर के दाल से लेकर फल से लेकर सब कुछ तो कृषि में ही आता है इसलिए जो है आप ज्यादा से ज्यादा कृषि पर ध्यान दें कृषि हमारी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है हम लोग कृषि करते हैं इसलिए जो है कृषक होने के नाते जो है कृषि करना बहुत ही आवश्यक है अगर आपके पास अगर खेती बाड़ी कि जमीन नहीं है तो आप बटैया अधिया लेकर के भी कर सकते हैं लेकिन आप खेती जरूर करो खेती करने से जो है आप हमेशा जो है सुखी रहोगे पशुओं को चारा से लेकर के जो है मनुष्य के खाने तक की व्यवस्था कृषि पर भी आधारित है इसलिए भावी पीढ़ी को हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो है कृषि जरूर करें अपने भी स्वस्थ रहें और अपने चार लोगों को भी बताएं कि नहीं जो है कृषि करने से हमारा जो बहुत बड़ा फायदा है कृषि जो है हमारी एक बहुत बड़ी परंपरा है इसको न खतम किया जाए इसको समाप्त न किया जाए क्योंकि इसको करने से हम सभी लाभान्वित होते हैं और हमें खाने के जो है शुद्ध और अच्छे अनाज मिल जाते हैं अच्छे फल सब्जियां मिल जाती हैं अच्छी व्यवस्था में सब कुछ मिल जाता है और जब हम शुद्ध फल शुद्ध सब्जी शुद्ध अन्न खाएंगे तो हमारे शरीर भी अच्छी रहेगी हमारे व्यवस्था भी अच्छी रहेगी पशु को चारा भी मिल जाएगा इसलिए आप खेती जरूर करें खेती बहुत ही अच्छी व्यवस्था है इसको जो है आप कत्तई ना छोड़ें नई पीढ़ी जो आ रही है भावी पीढ़ी उसको खेती पर ज्यादा फोकस करना चाहिए